ہندوستان کی تاریخ بہت وسیع ہے اور اس میں مختلف وصول حکومتیں مذہبی اور ثقافتی تأثرات شامل ہیں اس میں ملک کی تشکیل مختلف تاریخی واقعات کی وجہ سے کی ہے جیسے کہ مغلوں کی سلطنت برطانوی راج اور تاریخی خود مختاری کی تحریکیں ہیں ہندوستان کی تحریک آزادی میں کئی اہم لیڈر شامل ہیں ان میں سے چند اہم نام ہیں جو میں عرض کرتا ہوں محترم مہاتما گاندھی جواہر لعل نہرو سردار پٹیل لیاقت علی خان بال گنگا دھر تلک وسیم رضا بھگت سنگھ چاندر شیخ رام منوہر لوہیا اور سبھاش چندر بوس وغیرہ ہیں یہ لوگ اپنے علم جذبے اور قومیت کے جذبے کی بنیاد پر مختلف طریقوں سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں کردار ادا کرتے ہیں اور میرے سب سے پسندیدہ جواہر لعل نہرو صاحب ہیں